खेळ हो म्हाका खूब आवडटा आनी कबड्डी हें हांव केन्नाच सोडिना म्हटल्यार अशें आमचें प्रो कबड्डी आसता इंडियन कबड्डी आसता एशियन कबड्डी आसता ही हांव पळयतांच आनी मोस्टली हांव ती युट्यूबार पळयतां युट्यूब केन्ना इश्टा वांगडा इश्ट इश्ट म्हाजे वांगडा आशिल्लो आसलो जाल्यार आमी दोग जाण बसून पळयतात ना जाल्यार तो तेच्या घरांत पळयतां हांव म्हाज्या घरांत पळयतां पूण जेन्ना सोंपलो गेम काबार जाली कंप्लीट तेन्ना त्या गेमीचेर आमचें डिस्कशन आसताच म्हळ्यार फोन करून उलोवप कितें चल्लां कोण बरो खेळ्ळो कशे पोयंट मेळ्ळें खंय पोयंट गेलो कितल्यो कॅची बऱ्यो मारल्यो हेणें कितलें रायडिंग डिफेंडिंग बरें केलें रायडिंग बरें केलें हाचें आमी डिस्कशन करतात दोग जाण